मां हिकु दुकान ते पंहिंजे लाइ शर्ट वठणु वियुमि ऐं उहा दुकानु टोटल ब्रांडिड जी एड करे रही हुई त मां उहा ब्रांड ॾिसी करे मुंहिंजी चॉइस जी पसंदि जी ब्रांड हुते लिखियलु हुई ऐं मां उन खे वञी चयो की भइया मूंखे शर्ट ॾेखारियो त हुन पुछियो भई कहिड़ी ब्रांड खपे त मां उन खे चयो अरमानी ब्रांड जी शर्ट ॾेखारियो शर्ट मूंखे हुननि घटि में घटि वीह पंजुवीह डिज़ाइना ॾेखायूं ऐं मां ॾिठी पसंदि कई ऐं मां त ट्राए बि कई होड़ीमहिल त मूंखे ॾाढी सुठी लॻी त मां घरु खणी वियमि घर खणी ॾिसां त उहा थोरी डिफेक्ट निकिती त मां पंहिंजे दोस्त खे चयो की भई मां इहा शर्ट वठी आयमि चई इहा त डुपलीकेट आहे त मां इहो ॾिसी ॿुधी करे सन थी वियुमि मूंखे अजीब धको लॻो ॿे ॾींहं सुबुह जो मां उन दुकानदार ॾिए वियुमि त मां चयो भइया हीअ शर्ट त तव्हां मूंखे डुपलीकेट ॾिनी आहे त उहो चवण लॻो की भइया केर थो चए इहा डुपलीकेट आहे मां चयो मुंहिंजो ॿियो दोस्तु आहे उहो बि ब्रांडिड पाईंदो आहे उन इहा पाए करे डन कई आहे ॾिसी करे की भई इए डुपलीकेट आहे ऐं ॾिसो हीअ डेमेज बि निकिती आहे त इन ॻाल्हि ते उहो ॾाढी बहस करणु लॻो ऐं चई ईअं इआ डेमेज तव्हांखो थी आहे असां वटि इए सभु चेक करे माल ईंदो आहे त इन करे उन मूंसां ॾाढी बहस कई ऐं मूंखे चए चेंज मटे करे ॾियण लाइ मना बिल्कुलु मना कई इन ॻाल्हि मूंखे ॾाढो धको लॻो ऐं इहो मुंहिंजो सभ खां वॾो ख़राब में ख़राबु एक्सपीरियंस रहियो